ना हमनायावहाय मा मा लाङो जेखाय खबाय खदाल जे लांफानांगौ जायो आमफ्राइ सारहै नांगौ जायो बबाव मोनो बबाव मोना नागिरबायनानै सारनांगौ जायो खुसिया सा जावनो खदाल लांफायो बोथिया नास्राय बामि बिदि मोनो आरो जावब्ला दाथ' सिङाव थाजोब्बाय गुदुं सिङाव साद सादनो जायो आरो बाजारावबो लाङो बाजाराव ओरैनो सेरफा सेरनै मोनबा बेखौ फानहैयो बामिफ्रा देर माबा देरस' गाहाम मागुर दुइस'

आराइस' बिदिनो मोनो बांसिन मोन्ना आरो जा सादनो बिदिनो नास्राय इलिं बोथिया ना दारिखा बिदि मोनो आरो सानसे नांखायो गोजानाव थांबायथाय बेलासि बेलासि फैनानै फान्नो मोनफैयो आरो मालाबा मालाबा मोनो मालाबा मालाबा मोना दा बिदिनो ना साद साद जायो आरो